प्रणाम दीदी उमर जमीला खातुन हम दरभङ्गा से बोलै छी हँ अहाँ कत्तऽसँ बोलै छी मधेपुरा से बोलै छियै बोलू की समाचार यऽ

हूँ हमहुँ छियै उचारेँ हमर छओ के बच्चा सबके छओ के छियै

कोन कास्ट छियै अहाँ

अच्छे आ मोन पाड़ै छियै बहुत अच्छा चलै छै ब्यवस्था अपन कोन भी यऽ हँ मिलै छै तऽ कभी कभी तऽ भैये ने जाइ छै लफड़ा

अहाँ आरके केना चलैये मिल तऽ जाइ छै सरकारी हँ गाँव घरके बहुत अच्छा छै अहाँ आरके केहन चलै

हमरो आरके बहुत अच्छा छै बहुत सब समस्या छै छै बहुत अच्छा छै